अंजुना बीच बागा बीच कलुंगुट बीच कांदोलीम बीच चोपरा बीच कोलवा बीच दोना पावला बीच गालजीबाग बीच मांद्रे बीच मुर्जीम बीच पालोलेम बीच वागातोर बीच आगोंडा बीच अरांबोल बीच बेटलवाटी बीच बोकमालो बीच बटरफ्लाय बीच कांसोलीम बीच केवलसीम बीच कोका बीच कोला बीच कोलंम बीच कासा बीच इस्कोरीम बीच हॉलांत कालाचो बीच केरी बीच म्हजोडा बीच मिरामार बीच मोबर बीच चपरा फोर्ट फोर्ट आगोंदा फोर्ट रायमंगोस फोर्ट तिराकोल मार्मागोवा फोर्ट कब्दिराम फोर्ट कुर्जुया फोर्ट बासिलीका ऑफ बॉमजीजस से कॅथरडल चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ एमेक्युलेट कन्सेपशन चर्च ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असीस मंगेशी टेंपल शांतादुर्गा टॅम्पल महालक्ष्मी टॅम्पल मंगेशी टॅम्पल श्री सप्तकोटेश्वर टॅम्पल पैजीम मार्गांव वास्कोडगो म्हापसा अंजुना डॉक्टर सलीम अली बर्ड दुदसागर फॉल्स बोंडला वायल्ड लायफ नेत्रावली वायल्ड लायफ अरवाले केव्स कब्दिराम तिराकोल फोर्ट रेस मगूज फोर्ट अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च चर्च ऑफ आव लेडी ऑफ मावंट लेडी ऑफ सॉन चर्च चर्च ऑफ सेंट मायकल एंड अगरजल चर्च ऑफ सेंट एंड्रू चर्च ऑफ सेंट जोजफ चर्च ऑफ सेंट जॉन द बिस्ट बोडला वॉल्ड लायफ सेंच्युरी नेत्रावली वॉल्ड लायफ सेंच सॅन्च्युरी म्हदय वायल्ड लायफ सेंच्युरी भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंक्चुरी करंबोलीम लेक अरवल्लेम केव्स काब ब्दिरम तिराकोल फोर्ट आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ मावंट